जैसे हमारे गाँव में पहले बोला टूटी फूटी बातें होती हैं जैसे पहले ऐसे नहीं बोलते जैसे हिन्दी भाषा बोलते हैं से घर पर लेकिन हम जब कहीं और जाते हैं तो हमें खड़ी हिन्दी बोलना पड़ता है ताकी हम अच्छे ताकी जो बाहर से आएं हैं ताकी ओ भी हमारी भाषा को समझ सकें और गाँव के तो लोग हैं समझ जा समझ सकते हैं जैसे हम कहीं भी जाते हैं अगर हम खड़े हिन्दी बात करें तो वो समझेगे समझ जाएंगे और जैसे हमारे लिए हिन्दी बोलना बहुत अच्छा है हम हिन्दी ही हिन्दी से बोलते हैं और हमारे यहाँ जैसे बच्चे को हिन्दी सिखाए बोलना सिखाए और इंग्लिश में भी बोलना सिखाएं तो ओ जैसे पढ़ते हैं तो इस्कूल के लिए और जैसे अच्छा अच्छे संस्कार दें बच्चों को और हमको हम भी पढ़ें तो हम जहाँ भी जाएँ वहाँ की तरह बोलें जैसे हम जानते हैं कि ये यहाँ यहाँ तो बाहर के आदमी हैं इनके लिए तो ऐसा ही खड़ी हिन्दी बोलें तो भी तभी ये समझेंगे और जैसे गाँव के लोग हैं तो गाँव के बीच में हम बोलेंगे तो उनके लिए तो हिन्दी ही बोलना पड़ेगा ताकि वो हिन्दी में तो समझेंगे और जैसे कहीं भी जाते हैं तो उनके लिए खड़ी हिन्दी बोलना पड़ता है और गाँव के आस पास में बोलते हैं तो हमें हिन्दी ही बोलना पड़ता है क्योंकि जो बाहर के आदमी रहते हैं उन सबसे और गाँव के आरी बगल आस पास के आदमी से फरक रहता है ताकी आस पास के आदमी तो जान सकेंगे क्या बोल रहे हैं और जो बाहर के हैं वो नहीं समझ पाते हैं इसलिए उनके साथ ये सब बोलना पड़ता है और पास में गाँव के पास वैसा बोलना पड़ता हैं ताकी वो समझ सकें हाँ जो बोल रही हैं हमारे समझ में आ रहा है और हमें सबके सबको अच्छा शिक्षा देना चाहिए कि ऐसे बोलना चाहिए बच्चों को भी और एक दूसरे को भी सही शिक्षा देना चाहिए कि यहाँ जाओ तो ऐसा बात करो वहाँ जाओ तो ऐसा बात करो जहाँ जैसे देखो वहाँ वैसा ही बात करो वैसा ही व्यवहार करो वैसे ही आदर करो आपसे बड़े हैं तो उनके लिए अच्छे से बात करो और आपसे छोटे भी हैं तो भी उन्हें सम्मान के साथ बोलें उनसे और पास में हैं तो भी प्यार से बात करें चाहे जैसे भी हैं चाहे जिससे भी बात करें अच्छे से बात करें ताकी उनके मन को उनके ठेस न पहुंचे कि हाँ इनकी बातें तो अच्छे से बोल रही हैं क्या बुरा बोल रही हैं यही बातें तो सबको अच्छा लगता है किसी के मन को ठेस न पहुंचे ऐसा बात ऐसे बातें बोलना चाहिए कि किसी को मन में ठेस न पहुंचें दुःख न हो कि उसने हमको ऐसा कहा है इसलिए ऐसे ही बात बोलें और एक बात ये है चाहे किसी की बहन हो या भाई हो आपने समान समझिए कि ये भी मेरी बहन है ये भी मेरा भाई है चाहे आपसे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसके लिए भी चाहे माता पिता भाई बहन माँ बाप हो सबको आप एक ही सम्मान के साथ देखिए चाहे जहाँ भी रहिए वैसे ही व्यवहार करिए ताकी उन्हें भी अच्छा लगे इन्सान को तो रिश्तों से नहीं इंसान से इन्सानियत होती है इंसान को पहचाना जाता है ताकी उन्हें अच्छा लगे एक और अच्छा लगे कि अनजान न लगे कि लगे ऐसा कि आपना ही है और अच्छे से रहें ताकी सबको अच्छा लग सका लग सकें और किसी को दुःख न देना यही हमारे गाँव के और बाहर हो तो घर पे गाँव में हो तो बोलने में अच्छे से भाषा निकालें अपने मुंह से गलत शब्द न बोलें किसी को भी न बोलें और अच्छा व्यवहार रखे सब से ताकी इन्सान को इंसान समझ सकें कि हाँ आपको बोलने से वो भी वो भी अगर इंसान बुरा बोलता है तो भी वो भी सोचें कि हम भी इसे अच्छा बोलने लगे जैसे ये इंसान अच्छा बोलता है तो इनके जैसे हम भी बोलें अच्छा बोलें जैसे ये बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हैं इनकी तरह हम भी बोलें ताकी हमारा भी सम्मान हो इज्ज़त हो गाँव में या बाहर हम अच्छे से बोलने में आगे रहें हर एक बात को सीखने में बताने में एक दूसरे को सिखाने में हाँ ऐसे बोलना चाहिए जैसे जहाँ रहो जहाँ भी जाओ वहाँ की स्थित जैसे ही देखो वैसा ही बोलना चाहिए और देख लो कि सभी जैसे किसी की बहन हो या किसी का भाई हो अगर तुम जानते हो कि ये हमारे भाई के समान है और हमारे बहन के समान है तो उन्हें उसी की तरह से उन्हें उसी वैसे ही बोलना चाहिए उनसे ताकी उनके मन को शुद्ध उनके मन को अच्छा लगे ऐसा बात करना चाहिए और चाहे कहीं भी जाओ ऐसा ही बात बोलें जैसे बाहर गए तो वहाँ तो क वहाँ की भाषा बोलना पड़ता है और जैसे और कहीं गए तो अंग्रेज के सामने जैसे वो सब आएं तो उन्हें उनके भी जब सीखोगे बोलने के लिए तभी तो बोल पाओगे जैसे हर एक भाषा को सीखना जरूरी है और बोलने के लिए भी जरूरी है ताकि हर एक जगह बोल सको कामयाब हो सको यही बोलने बोलने की बात है